हमारे गाँव में समय समय पे सब्जियाँ उपलब्ध होती हैं जो कि हम उसको समय के अनुसार बनाते और खाते हैं जैसे ठंडियो में हम लोग चना का साग सरसों बथुआ और गोभी मटर हमको आसानी से मिल भी जाता है और हम लोग के खेत में उसको बोया भी जाता है और लोग तोड़ के उसको खाते भी हैं और गर्मीयो में ये सब नहीं उपलब्ध हो पता है और ये ये बाजरे की रोटी दाल चावल सब्जी रोटी हम लोग घर पे अच्छे तरह से बनाकर खाए ते और हम लोग गेहूँ चावल बाजरा जो ये सब हम लोग के गाँव में अच्छे से उपलब्ध हो जाता है और हम लोग इसका उपयोग करके खाने में लाते हैं